मिगी सतसंग सुनना गै पसंद औंदा ते मिगी अ'ऊं सतसंग गै जाना चाहन्नी ते होर मि बचपन बिच्च सतसंग जंदी ही ते सतसंग गै जाना चाह्न्नी आं ओह् मेरा ते आश्रम बी ऐ साले तला मेरे गुरू महाराज दे नाम श्री सत्पाल जी महाराज ऐ होर मि गुरूएं दे गै प्रवचन सुनन जानी में सवेरे बी मतलब ओह्दे च टी वी च बी इ'यै प्रवचन सुननी उं'दे गै ते उं'दे गै सुनना चाहन्नी होर सतसंग जाना गै पसंद औंदा मिगी ते में इ'यै सोचनी कि में पूरा परिवार सतसंग च गै लग्गै ते होर सतसंग दे बगैर नी मि ओह् भगवान दी गै चर्चा सुनना चाहन्नीं होर में सतसंग टी वी च बी उ'यै भगवान दियां गै गल्लां सुनना चाहन्नी होर किश नी सुनना चाह्न्नी इ'यै में चौबी ने चौबी घैंटे सतसंग गै औंदा रवै जां भगवान दे बारे च गै दस्सन होर मि कोई नी पसंद ऐ किश बी